में तुसेंई पंज अपने गुआंढियें दे नांऽ सनाना चाह्न्दा पड़ोसी जेह्के इक दा नां ऐ रुमलु आं दुए दा नांऽ ऐ मोह्नलाल आं त्रिए दा नांऽ ऐ जकतराम चौथे दा नां ऐ जेह्का ऐ आं शामलाल पञ्जमे दा नांऽ ऐ जेह्का ए लुद्दरु एह् जेह्के पंज नांऽ मेरे